हैलो नमस्ते दीदी केह् हाल चाल ऐ केह् कराने दुद्ध ऐ थुआढ़े में चाहिदा हा यरो कोई दौ किलो हारा

खरी खरी अ किन्ने रपे बनी जाह्गे दंऊ किलो दुद्धे दे आं यरो जागत हे निक्के निक्के जिद्द करा दे खीर खानी खीर खानी में हा थोह्ड़ी जेही खीर बनाई ओड़ने आं ते दिक्खेआ ते दुद्ध निं ऐ ते में हा पुच्छी लैनी ते जे दुद्ध थ्होंदा ते बनाई लैनी आं खीर अं खरी भी कोई ना जिसलै लैना होगा ते करी लैगी अं'ऊ फोन ते जागतै गी भेजगी ते देई ओड़ेओ ठीक